مجھے فوٹو کھینچنے کا بہت زیادہ شوق ہے اور اپنا ہر چیز کی فوٹو کھینچتی ہوں اور میں اپنے ساتھ ساتھ پرندوں کی جنگلوں کی پیڑ پودوں کی اور ہر چیز کی فوٹوز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میری فوٹوز ہر کوئی پسند کرے اور میں اسی لیے فوٹوگرافی کی پڑھائی کر رہی ہوں جامعہ سے اور میں جامعہ میں فوٹوگرافی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ فوٹوگرافی بننا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آگے میں فوٹوگرافی کے ذریعے مطلب پیسہ کماؤں اور مطلب کچھ سیکھوں اور دوسروں کو سکھاؤں اور آج کل شادیوں میں فوٹوگرافی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے ہر کوئی فوٹوگرافی کرتا ہے فوٹوگرافر کو بلاتا ہے اور مطلب بہت زیادہ فوٹوز کلک ہوتے ہیں لیکن میں اپنے ہاتھ کے فوٹوز کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ میرے فوٹوز کو پسند کریں اور بہت زیادہ لائک اور شیئر کریں